میرا تجربہ تو اس میں ہے نہیں جو میں اپنے تجربے کے حساب سے تو میں بتانا مشکل ہے لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے یوٹیوب پہ یا ٹی وی میں ٹی وی میں زیادہ تر یہ سب دکھایا جاتا ہے مرغوں کی جو ہوتی ہے یہ لڑائیاں ہوتی ہیں پرندوں کو پالا جاتا ہے کبوتروں کو پالتے ہیں اور بیچتے ہیں اور یا آسمان میں اڑایا جاتا ہے کبوتروں کو وہ ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے اڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنا یہ بازیاں لگاتے ہیں کبوتروں پہ مرغوں کو کھلاتے ہیں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں ان کو پالتے ہیں اور شتر مرغ وغیرہ کی بھی ریس وغیرہ ہوتی ہے اور بطخوں کا بھی ہوتا ہے یہ سب لیکن یہ کھیل جو ہوتا ہے یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں لیکن یہاں آس پاس تو نہیں ہوتا لیکن دور ہوتا ہے کہیں پر دیکھا ہے میں نے موبائل میں دیکھا ہے یا تو ٹی وی میں دیکھا ہے کبھی لائیو نہیں دیکھا میں نے جا کر لیکن کیونکہ اتنا ٹائم فرصت بھی نہیں ہے اور وہ آدمی وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو ہم لیڈیز کا جانا تو مشکل ہی ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب بازیاں جو لگاتے ہیں یہ سب اچھی بات نہیں ہے اور یہ جوا وغیرہ ہوتا ہے سٹہ وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے اور ہمارے اسلام میں تو منع ہی ہے یہ کرنا بھی بہت بری بات ہے لیکن بس ایسے ہی کھیل کے طور پہ کیا جائے تو ٹھیک ہی ہے اچھا ہے مرغوں وغیرہ کو یا کبوتروں کو پال کر اڑاتے ہیں ان کو واپس لے کر آتے ہیں پنجڑوں میں تو یہ چلتا ہے لیکن جب ان کو بازیاں لگائی جاتی ہیں سیٹی وغیرہ مارتے ہیں اور وہ اڑاتے ہیں اس طرح سے وہ جائز نہیں ہوتا اس سے لوگ ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں